इस्कुलमे हमरा सभसँ ज्यादा नीक लागल हिस्ट्रीमे इतिहास विषयमे किएकि हमरा इतिहास बड नीक लागैए आओर इतिहासके बारेमे हमरा जानैके बेसी उत्सुकता यए किएकि अपन प पहले पूर्वजके बारेमे जे लोक जानै छै ओ की भेला कतयसँ एलखिन आओर की केने छलखिन हुनकर समयमे की भेल छलै नहि छेलै ई हम जानै छी जेकि बहुत एखन हम ज्यादा इहैमे इंटरेस्ट रखै छी आओर हमर इस्कुलमे बेसी हमरा सभसँ ज्यादा हिस्ट्रीमे नीक लागल आओर सभसँ बेसी हम होमवर्क हिस् हिस्ट्रिएमे कम्प्लीट करैत छलहुँ आओर अपन पूर्वजके बारेमे बहुत किछु जनलहुँ आओर ओहिसँ अपन परिवारके बतेलहुँ जे हिस्ट्रीके अपन पूर्वजके बारेमे ओसभ केना रहै छलखिन कतेक दुःख केलखिन कि कतेक सुख ओतय हुनका भेलनि आओर कतयसँ ई पृथ्वी केना एलै आओर की ओसभ एलखिन कतयसँ सभटा हम अपन हिस्ट्रीसँ जानलहुँ आओर हमर टीचर जे हिस्ट्रीके छलय ओ हमरा ईके एहिके बारेमे बहुत विस्तारसँ सभकिछु बतेलथि